जि'यां में गल्ल करां अपनी जिंदगी दी ते कि'यां कि'यां रोज़ रौंहदा हा जां केह् कीता में अपनी जिंदगी बिच तां में तुसेंईं सनाना के में जियां बचपन के च होंदा हा ते बचपन च में घरैआह्लें मिगी पढ़ाया प्राईमरी स्कूल में पढ़ेआ उत्थुआं बाद प्ही में दसमीं कीती दसमीं कीती में उत्थुआं बाद प्ही अं'ऊ आई गेआ अपने ञारमीं च हा अं'ऊ ते प्ही में सोचेआ कि नेईं में गौरमेंट दी नौकरी लैनी ऐ ते ओह्दे आस्तै पढ़ना भी में ञारमीं च बी अच्छे नंबर लैते ते प्ही में बारह्मीं च बी अच्छे शैल नंबर लैते ते जि'यां अं'ऊ तेह्रमीं पुज्जेआ ते शैल नंबर लैते ते में पढ़ना अच्छा मतलब ठीक शुरू करी ओड़ेआ रोज़ पढ़दा हा ओह् होर नौकरियें फार्म बी बड़े भराए जियां जियां मेरे आस्तै चौह्दमीं आई पंद्रमीं आई पंद्रमीं होने शा ग्रेजूएशन होई मेरी केह् होया के ग्रेजूएशन शा बाद प्ही में पीजी कीती भी उत्थुआं बाद भी में होर फार्म भराए लेकिन कोई बी साधन निं बनें नौकरी दा प्ही में बेरोजगार आं ते उत्थुआं बाद प्ही में एह् कीता अपने आखेआ कोई घरैआह्लें अपने केह् कीता कि अपने खेती बाड़ी दा कम्म बी शुरू करी ओड़ेआ ते हू'न उत्थुआं बाद प्ही एह् अपने जेह्ड़ा ऐ दुकानदारी दा प्ही कम्म कीता हू'न इ'यै सोचा ना के जि'यां जि'यां कोई कोई फार्म होंदा नौकरिया दा तां में उसी भरना ते में जल्दी मेरी मिली जा नौकरी ओह् लग्गै ते ओह्दे आस्तै में पूरी त्यारी जेह्ड़ी ऐ दिनें रातीं करा करने एह् कन्नै सवेरे में जल्दी उठदा पंज बजे होर शामीं जेह्ड़ा में ञारां बारां बजे सौंदा ऐ पढ़दा बी ऐ होर कन्नै कन्नै कम्म बी करा ना ऐ ते मिगी जेह्ड़े है'न मेरे घरैआह्ले बड़ी स्पोर्ट करदे न ते कन्नै बड़ा अच्छा लगदा ऐ के में अपने करियर अपना जेह्ड़ा मेरा बनने आह्ला अच्छी लबश ऐ ओह्दे उप्पर पूरा उतरा दा निं ऐ पर इक्क में केह् मतलब ओह्दे आस्तै क्वेशन प्वाइंट ऐ पढ़ाई दे कन्नै जरूर किश ना किश बनना ते ऐ गै ऐ